हम खाना बनाते समय जैसे चाय बना रहे कभी गला ख़राब है तो तुलसी को भी एक तरह से जड़ी बूटी ही मानते हैं ना तो चाय बनाते समय एक जुकाम है तो हमने तुलसी का जो है चाई में तुलसी के पत्तों को उबालकर वो चाई पी ली जिससे हमें काफी मदद मिली या जो भी हम बेल का पत्र है उसका भी हम ओ बेल का बेल पत्र का जो पत्ता है उसको भी हम दवाई के रूप में काम में ले सकते हैं और मैं घर में जो जड़ी बूटी उगाना चाहती हूँ वो ऐसी काफी हमने उगा भी रखी है और हम उनका घर में जो कुछ खाना बनाते हैं तो हाँ हम उसमें उनक उपयोग भी करते हैं और अमचाद और उसके बाद से है ना के जड़ी बूटी का उपयोग करते समय खाना बनाने में भी कर लेते हैं या कुछ अगर हम डायरेक्ट सेवन कर सकते है तो किसी का हम सीधा सेवन भी कर स कर लेते हैं ऐसा नहीं कि खाली उनको कुछ जड़ी बूटी ऐसी जिनका हम सेवन सूखा कर भी कर सकते है तो हाँ ऐसा हम करते हैं हमारे यहाँ